हॅलो हॅलो आं आं तूं म्हाका माश्शें एक फ्लॅट बूक कोरप् फ्लॅट जाय आसलें म्हाका आं म्हाक एक दोग तीग जाणां एस जाय आसलें सॅकॅन फ्लो सॅकॅन फ्लोर बा अवेलेबल आसा ना थर्ड थर्ड फ्लोर ओके बट त्री बी एच के तेश कोन एश बी मेवतोलें

आं म्हाका म्हाका माश्शें सॅकॅन फ्लोरार जाय आसलें

आं आं फॅमिली हय हय हय हय फॅमिली आनी एश कोन तेजें यें केशें आ एश कोन भुरग्यां खेळपाक बी थिंग कितें आसा प्ले ग्रावंड ओ इलॅक्ट्रिसिरी इलॅक्ट्रिसी केशी बय आतां आनी उदक बा सोगल् मेळटा हां आं आं

आं हां हां ओके आं आं

म्हजें यें घेवपा कितली तुमचे त्रीए बी एच के एक केश पोटा फ्लॅटू आं हां आं पर मंत ओके माश्शें उणें जायना ट्वँटी फ् ट्वँटी फायफा बी दिनाय

आं ओके ओके ओके ओके ओके ओके हां